मैडम नमस्ते प्रयागराज जाना है इलाहाबाद ट्रेन से जाएंगे न हाँ बुक कराइए कितना देखें लगता है प्रयाग हैं इलाहाबाद में घूमेंगे हाँ बुक क कराना होगा कितना लगेगा दो हजार तीन हजार कितना लगेगा तब न वहाँ रहेंगे बहुत ज्यादा लग रहा है चलिए ठीक है अजोध्या भी जाना है अब कितना लगेगा देखिए रह रहना पड़ेगा तब तो लंबा सफर है कितना देखिए चार दिन का

खाने पीने का व्यवस्था

खाना सादा मिलेगा सादा खाना नहीं हमलोग सादा हैं बस यही चाहिए ठीक है अरे हम लोग दस लोग हैं हम लोग दस लोग हैं न हाँ ठीक है